ہمارے یہاں پر جیسے کہ لوگ بہت سارے جنے ہیں جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں سب سے پہلے تو ہمارے پیرنٹس ہی ہوتے ہیں جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں بڑے چھوٹے سے لے کر بڑے ہونے تک کا پورے سفر ان کے ساتھ ہی گزرتا ہے اور اور سب سے بڑا گرو ہمارا ہمارا ٹیچر ہوتا ہے جو ہمیں پڑھاتا ہے سکچھا دیتا ہے کیوں کہ ہم ان سے ہی ہر چیز سیکھتے ہیں دوسروں سے کیسے بات کرنی ہے کیسے کھڑا ہونا ہے کیسے بولنا ہے یہ ساری چیزیں ہم اپنے گرو سے سیکھتے ہیں تو اس لیے سب سے بڑے تو ہمارے لیے ہمارے گرو ہوتے ہیں اور ہمارے یہاں پہ ایک یہ امام طارق ہیں جو پر اتنے اچھے اچھے بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ان سے بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے لڑکیوں کا برقع اوڑھنا کم بولنا اور اور نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اتنی اچھی اچھی باتیں وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے